आंहा ओरैबायदि मोनसे सम जाखांबाय जाय आं सैयै मानसिजों आं सुखुयै मानसिजोंनो खामानि मावफानांगौ जादोंमोन बियो मानि मोनसे स्टरि दङ आरोना बावहाय जेनेबा जोंनि क्लासआव दा इउनिभारसिटीआवहाय आंहा लोगो दं सासे जाय बे लोगोहा क्लासआवनो समान आरो बेनि बयफ्रेन्डआबो जोंजोंनो समानखा बिसोर सानैजों कापल्स आरोना जोंनि गेजेरावहाय ओमफ्राय बे हिन्जावा आंखौ ओरैबायदि प्रब्लेम मोनो मानि जों सानैनि गेजेरावहाय नांलायनाय बायदिआनो जाखांबाय आरो खनसे मानि एक्सेक्टलि नांलायाखै बात होनलायनाय जाखांबाय जायनि थाखाय जों सानैजों सुखुलाया नाथाय थेवबो जोङो प्रेकटिकेल एक्साम बेफोरावहाय समान समान ज' ज' थानांगौ जायो बेबायदि गथ'ना जाखांबाय आरो मानि गथ'नाया ओरै जादोंमोन आंथ' बेनि बयफ्रेन्डजोंबो लोगो बेजोंबो लोगो सानैजोंबो लोगो आं ओमफाय बे हिन्जावा आंखौहाय मानि गोदानबोमोन नालाय सुखुवा जेनेबा गावनि बयफ्रेन्डखौ सेगोन बेबायदि मोनो आरो ना ओमफाय जायनि थाखाय बेयो सासे आंनि लोगोनि लोगोनो बायदिसिना खोथा एरनानै हरदोंमोन जाय बै लोगोया आंखौ बुंहरदोंमोन बेनि थाखाय आं बिराद गोसोआव दुखु मोनदोंमोन आरोना ओमफाय बेयो सम सम आंखौहाय स्टेटासआवबो जावनाय बेबायदि खोथानि बुङो आरो ओमफाय आङो बेखौनो हमनो हानानै आंखौनो होनखादों बे साननानै आङो ओइदिनखालि बिनि स्टेटासआव रिप्लाइ हरदों बेनि थाखायनो जोंनि गेजेराव एसे गेंग्रें गुंग्रेङा जालायदों आरो बिदि गथ'ना जानायनि थाखायनो जोङो प्रेकटिकेल क्लास बिदि जानाय समावहाय बिराट खस्थ मस्थयै रायलायनांगौ जाथारो दासिमबो जायो बियो ओरैनोबाथ' आं बेजों रायलायानो माथो मानि बियोथ' जेन'बा ओरैनोबाबो आंखौ प्रब्लेम मोनखायो होनबा आं मारै रायलायगोन बेनो आरो ओमफ्राय आर दंबावो वान यार आं बेखौ माबोरै एडजाष्ट खालामगोन आङो बुंनो हाला बात खालामनांगोन सुखुवाबाबो सुखुयोबाबो लोगो बेटचमेट जाबाय नालाय उफायथ' गैया मालाबा समाव नांगौबो जायो नाङाबो जायो बेफोरनो आरो मालाबा जुदि बेनो आंनि माबा मोनसे जिनिस नांगौबा बियो मालाबाबो डायरेक्टलि आंनाव बिया आरोना आरो सासे लोगोखौ बुंन्नानै आंनिफ्राय लाहोयो आंबो बेखौ बिदिनो खालामो आंनो माबा मोनसे बुस्तु बेनिफ्राय नांगौब्ला आङो बेनि लोगो लोगो क्लस जानायखौ बेखौ होनहोनानै आंबो बेनिफ्राय लायो बेनो सुखुवाबाबो लोगो जानांगौ जायो उफाय गैया बुंनो थाङोब्ला बेफोरबायदि खोथानि थाखायनो मालाबा मालाबा इउनिभार्सिटीआवनो क्लासआवनो थांनो गोसो जालायलाया आट माथो खालामनो हानो खाफालानो बेनो होनांसिगोन आरो